जेनाकि अहाँ हमरा सॅं पूछलियै हँ की विज्ञानक उन्नति के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रके कोन कोन से तहत सुविधा भेटल अछि तऽ हमरा बड सेवा भेटल अछि विज्ञान के अनुसार जेनाकि स्वास्थ्यमे बी पी चेक करय वला मशीन आबि गेलै हँ सूगर केकरो छै तऽ ओहो चेक होइ जाइ छै यहाँ फीटनेस बैंड आबै छै घड़ी ओहो टेक्नॉलजी सॅं जुड़ल छै पूरा कते दूर चललिए एहिमे हमर हर्टबीट कते छै ब्लड प्रेसर कते छै सब बताबै छै हमे नींदके ट्रैक करै छै जेनाकि आब कोविड के समयमे कोविन एप लॉंच होइ छलए तऽ ओकरामे भी बताबै छलै ने बायोग्राफ़ पूरा कतय कतय छै केकरा केकरा छै सब गोटा ओ एपमे देख़ै छै बार बार कते दूरी सॅं की की चीज़ हमरा लेबय के छै की की चीज नहि करय के छै मास्क पहिने के छै बायोग्राफ बताबै छलै आपके तोहर एरिया मे की की कहाँ केकर केकर छै तऽ ओ सबमे बड मेहनत होलै हँ बड नीमन छै सब एप महामारी मे बचल छी हमे ओहि सब एप के चक्कर मे